हलो राजू भैया लाइट फिटिंग वारा

ॿ माड़े जो मकानु अथव हेठा टे रूम अथव मथां ॿ रूम मथे पहिरीं त मूंखे ने बैटरी खपे हा

बालाजी जो उहो घणे जो घणे जो ईंदो हम्म कुझु व्याजबी हम्म इनवटर खपे न हम्म हा

पहिरी मूंखे बैटरी खपनि त थोरो व्याजबी वठिजो भैया न मूंखे हॉल में रूम में सभिनी में लाइट फिटिंग कराइणी न हुई चार्जर फ़िक्स पोइ रेग्यूलेटर फ़ेन जा हा हा वांदो न ने मूंखे हूं ड्रेसिंग टेबल में बि लाइट विझाइणी हा ॿ टब मंदरु ने हू राति जो सुम्हणु महिल हू जीरो लैम्प विझाइण जा आहिनि सभिनी सौ सौ पोइंट थींदा हा हा अचो हा हलंदई हल न हलंदी जेकी हा त भले पोइ त तव्हां अचो हिक दफ़ो पोइ ॾिसी वञो पोइ डाइरेक्शन ॾिजो हा पोइ सभु वीक हम्म हा हा सभु लगाइणा अथव हा हॉल में बि हू पी ओ पी में सभ लाइटूं विझंणियूं अथव किचन हम्म हा कयल आहे हा झूमर खपे त तव्हां ॿ लॻाइणा अथव हम्म हा हा हा पो केतिरनि ॾींहंनि में कमु करे ॾिंदई हा जल्दी करे ॾिजो छाहे पोइ वरी असांजो मकानु नओं वरितो आहे न त हुन योइ महूरत बि आहे त जल्दी कमु थी वेंदो न हा हुन में थोरो व्याजबी वठिजोसि हा भले त तव्हां सुभाणे केॾी महिल ईंदा हा वांदा आहिनि हा हा वांदो न फ़ोन कयो हा हा ठीकु